مختلف موسموں میں ہمارے علاقے کی آب و ہوا بہت بدلتی رہتی ہے جیسے موسم گرما میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور بارش میں بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے اور سردی میں بہت ہی زیادہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور پچھلے کچھ برسوں میں میں نے بہت زیادہ تبدیلی دیکھی ہے اب تو زیادہ تر گرمی اب تو زیادہ تر گرمی ہی ہوتی ہے ٹھنڈ تو صرف ایک دو مہینے کی ہی رہ گئی ہے پہلے کچھ مہی پہلے آدھے مہینے ٹھنڈ ہوا کرتی تھی اور آدھے مہینے صرف گرمی ہوا کرتی تھی اب تو بس دو تین مہینے ہی ٹھنڈ رہتی ہے زیادہ تر پورے پچھلے کچھ برسوں سے گرمی ہی ہوتی ہے سارے مہینہ بہت میں نے کچھ برسوں سے اپنے اپنے علاقے میں یہی تبدیلی دیکھی ہے